नमस्कार आउ रितु कुमारी काल्हि हम जहाँ सऽ पढ़ै छलियै वहाॅं पढाइ अच्छा सऽ न होइ छै एहिके कारण हम अहाँके इसकूलमे एडमिशन लेबय चाहै छी जय माँ के फाइभ मे जी जी जी जी जी एकटा अछि जी ए डबल पी एल इ एपल मीन्स सेव जी जी इ आर इ जी इ आर डी भय गेल कहलहुॅं भारी कहानी हिन्दीमे आबैया जियाह रामा जी

हाँ आबैया जोड़ै लए आबै यऽ नाम आर ई सब आबै यऽ